खाना पकाती हूँ मुझे खाना बनाने में बहुत शौक़ लगता है खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में हमने खाना में इडली भी बनाते हैं ढोसा भी बनाते हैं चाउमीन मैग्गी सब भी बनाते हैं पहला देखो हम अपने परिवार में पहले हम दो आलू दम बनाए थे सब लोग खाए थे तो बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था सब बहुत तारीफ करते थे कि आलू दम कैसे बनाई हो बहुत अच्छा लगा तो हमने आलू उबाल के बनाई थी उसके बाद खट्टा आमचूर टमाटर मर्चा प्याज कांदा

लहसुन भी सभी मसाला जो होता है आलूदम वाला मसाला भी डालकर बनाई थी बहुत अच्छा लगा सब परिवार खाए थे और उसके बाद हमको खाना बनाती हूँ सब्जी भी बना लेती हूँ पुलाव भी बना लेती हूँ सब खाना बना लेती हूँ हम भी अब कोशिश करती हूँ होटल खोलने के लिए खाना परिवार को जानता है खाना पका लेती हूँ तो अच्छा लगता है पहले पहले आलूदम बना कर खिलाए थे तो बहुत सबको अच्छा लगा उसके बाद हमने पास्ता बनाई उस कराही में रख कर उबाल कर उबालने के बाद निकाल के थाली में रख दिए थे इसके बाद कराही में तेल डालकर जीरा का तड़का दीं टमाटर मर्चा लहसुन प्याज हरा धनिया डालकर और उसके बाद पास्ता डालकर हल्का नमक डालने के बाद उसको डोला कर डोलाने के बाद मसाला सब डाल कर पास्ता तैयार हो गया सब परिवार खाए कहे वाह क्या कितना अच्छा खाना कितना अच्छा पास्ता बना है बहुत अच्छा बना है इसीलिए हम सोचती हूँ खाना में इतना मेहनत करती हूँ सभी तारीफ करते हैं तो हम भी कुछ करना चाहती हूँ